ہیلو جی حاجی محمد بریانی والے سے بات ہو رہی ہے جی جی جی اصل میں مجھے ابھی کھانا کھانے کے لیے کچھ لوگوں نے آپ کا نام سجیسٹ کیا اور میں نے سُنا بھی ہے کی کافی شہرت رکھتے ہیں آپ کھانے کے دُنیا میں مجھے کھانا یہ تھا جی مجھے ایک بٹر نان چاہیے تھا اور مٹن گریوی یہ دو چیز جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے تو یہ دو چیز مجھے چاہیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اِس کا ریٹ کیا ہے آپ کے یہاں اچھا ہاف یا فل اچھا اچھا ہاں تو یہ پیک ہو کر کے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا مجھے یہ جاننا تھا کہ اِس کے علاوہ بھی آپ کے یہاں کوئی خاص ڈیشیز ہیں اچھا بریانی کون سا کہاں کی بریانی آپ رکھتے ہیں اچھا اچھا یخنی والی ہے آپ کے یہاں بریانی یخنی بریانی ہے آپ کے یہاں جی چونکہ وہ میرا پسندیدہ ہے تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں تو وہ بھی ایک ایک پلیٹ کا کیا ریٹ ہے آپ کے یہاں بریانی اچھا کیا کلو کے حساب سے بیچتے ہیں یا پلیٹ اچھا اچھا تو سر ایک کلو پیک کر دیں گے آپ میرا یہ بھی ٹھیک ہے میٹھے میں بھی رکھتے ہیں آپ کچھ جی جی جی اور میٹھے میں کچھ رکھتے ہیں ہاں تو وہ پیک کروا دیجئے گا سر تو پیک کروا دیجیے میرا جی جی کتنے دیر میں یہ آپ کا ڈیلیور ہو جائے گا جی جی میں ایڈریس آپ کو سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شُکر